प्रणाम चाची अहाँ दने कोन कोन खेती होएत छै मकै खेती केहन होयत छै अहाँ दने हमरा आर एहाँ गहूँम कऽ खेती होयत छै बेसी बेसी होयत छै मस मसुरी आर केहन होय छै अहाँ उधर मसुरी अहाँ दने अहाँ दने गोटो रहै छै केहन फसल आर होय छै उहाँ हमहुँ आर दने गहूँमके गहूँमके धानके खेती जादा एहाँ होय छै आलू आरके आर तऽ किछु होएत नहि छै ठीक छै मिलैत छियै